हाँ जी हाँ जी बोलिए कौन कहाँ से जी अच्छा बताइए क्या काम है अच्छा अच्छा वैसे मतलब मेरा नंबर आप किसी ने दिया था या बोर्ड वगैरह से कहीं से लिया था अच्छा अच्छा हाँ जी बहुत बढ़िया बताइए अच्छा तो मैं आपको किस प्रकार की चाहिए मतलब आप मकान बनाना है या मतलब किसी और पर्पस से चाहिए कोई बिज़नेस करना है देखिए मतलब मतलब पहले मैं आपको बता दूँ मतलब हमारी यहाँ पर हर तरीके की ज़मीनें मिलती है जैसे बिज़नेस करने की घर बनाने की तो मतलब आपने एक सही जगह पर कॉल किया है तो आप बताइएगा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ऐसी तो हमारे पास काफ़ी जगह पड़ी है अभी तो देखिए यह मतलब आपको मैं लोकेशन बता दूँ हमारे यहाँ पर कौन कौनसी जगह अभी खाली है लेकिन यह देखो आप बात कर रहे हो उसके पास रहते हो तो उधर सा सारस है ना सारस नाम सुना है आपने बाइक को वह सब बाटेगा वह थोड़ा सारस से बाहर पड़ती है वह आपके वजन मतलब सही है मतलब बाज़ार भी है वहाँ पर तो वहाँ पर अपनी जगह है रेट वहाँ पर आपको लग जाएगा पहले तो अभी तो वैसे बीस हज़ार वर्ग गज चल रहा है हाँ और एक अपनी बजट तो हमारे मतलब डेढ़ सौ से स्टार्ट और तीन सौ साढ़े तीन सौ तक बजट वरग गज है हमारे बजट में और यह कॉलोनी है स्टेशन के वह तो जस्ट पास में ही है रंजीत नगर वहाँ पर मतलब थोड़ा आपको बजट बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा वैसे लोकेसन बहुत अच्छी है वह फैसिलिटी वहाँ की सड़कें पानी वगैरह मतलब बहुत ही अच्छा है वहाँ वहाँ पर हमारा बस दो प्लॉट है रंजीत नगर में दो प्लॉट है हमारे एक तो एक सौ पच्चीस वरग गज है एक दो सौ वरग गज है हाँ तो और एक मुखर्जी नगर है चंडीगढ़ से थोड़ा आगे जाकर है मुखर्जी नगर वह भी अच्छी ही सिटी है वहाँ वह मंडी की साइड पड़ता है मू रंजीत नगर आपको मैं बताऊँ मतलब पहले मुखर्जी नगर भी सही है मुखर्जी नगर देख लो वहाँ पर एक सेक्टर तीन है वहाँ पर है जगह अपनी बताता हूँ क्या अभी सुनो